हेलो हाँ हाँ जी बोलिए ना अच्छा वह पढ़ती नहीं है मेम बहुत परेशान कर रखा है उसने वह करती भी नहीं हैं वह थोड़ा है ना उसको उसको आप डराया करो मेरे तरफ़ से छूट है है ना वह है ना पढ़ती नहीं है घर पर सही से हाँ तो डाँटते नहीं हैं सही से ना हाँ तो आप ही धमकाओ मैम उसको वह है ना नहीं पढ़ती है सही से मेरी नहीं सुनती है खेलने पर ज़्यादा ध्यान देती है तो उसने आप ही डराओ उसको हमसे नहीं डरती है वह

हाँ तो हम भी देंगे ध्यान हम भी कोशिश करेंगे लेकिन आप भी करना अच्छा जी मैं आज से ध्यान दूँगी उसके पर है ना उसको अब खेल ओके